आमच्या भारतांत चड म्हत्वाचे फेस्टिवल्स म्हणल्यार पयलीं गणेश चतुर्ती गणेश चतुर्थी आमच्या हिंदू भाव भणागेर जायतो आमी सेलेब्रेट करतात आमचे हिंदू भाव आमकां जायते फाटी आमकां गणेश चतुर्थीक आपयतात आनी थंय बरी मज्जा जाता आमकां ते फोग आनी जायते मज्जा हाडटात

आमी तांगेर जेवपाक वसून आनी किद कितें खावपाक मेळटा आमकां दुसरो फेस्टिवल म्हणल्यार आमकां चड गतीचो क्रिसमस क्रिसमस येता तेन्ना आमकां सगळ्यांक खूब मज्जा येता कित्याक क्रिसमसाक जायते आमी खावड करतात जशें धोदोल बिबी नेवऱ्यो आनी हें कितें कितें आमी आमच्या हिंदू भावाक आमगेर क्रिस्मसाक आपयतात तशें आमच्या क्रिस्मसाक जाय तो स्पोर्ट्स आसता ते तातूंत आमी सगलीं क्रिश्चन्स तशेंच हिंदू भाव भयण पाट घेतात आनी स्पोर्ट्स जाल्या उपरांत आमकां जायते प्रायजीस मेळटात तशेंच क्रिस्मसाक आमकां एक वीक हॉलिडे मेळटा आनी तो वीक काबार जायना जाल्यार पुरो अशें आमी मागतात कारण क्रिसमसाक खूब मज्जा येता तशेंच क्रिसमसाक आमी गोठो करतात खरें म्हणळ्यार तो गोटो आमी पयलीं करूंक जाय आसता पूण टायम पावना जावन आमी तो गोटो दोन दीस आसा म्हणळल्यार करूंक लागता आनी तो कितेंय करून आमी क्रिस्मसा पयलीं काबार करतात तशेंच आमी जायत्या जाणागेर आद आदार करूंक वयतात जायत्या जाणांचेर आमी जायते्या जाणांच्यार घरांत आमी लायट्यो तशेंच क्रिस्मस ट्री तशेंच आनी आनी आनी जायत्यो वस्तू करतात आनी तिसरो फेस्टिवल म्हळ्यार दिवाली दिवाली हो लायट्यांचो फेस्टिवल आमकां दिवाली जायत्या जाणागेर दिवल्यो दिश्टी पडटात आनी तशेंच आमी चिरमुलोय खावपाक हिंदू भाव भयणागेर वतात आनी खूब मा मज्जा करतात आनी एक फेस्टिवल म्हणल्यार आमच्या मुस्लीम बाबा भयणाचो तो म्हणल्यार ईद ईद ईदक आमकां आमची मुस्लीम फ्रेंड्स आसल्यार आमकां खीर बी मेळटा तशेंच आनी हॉलिडेसाचेर उलयतलो म्हणल्यार आमकां जायते हॉलिडे मेळटात थोड्यांक इंडपेंडंस डेयाक रिपब्लीक डेयाक आनी गांधी जयंती तशेंच आनी क्रिस्मसाक एक वीक गणेश चतुर्थी एक वीक दिवालीक जायते हॉलिडे मेळटात तशेंच आमचे समर वेकेशन्स आमकां एक वा दोन म्हयने हॉलिडे मेळटात